हैलो नमस्कार जी में ठीक आं तुस सनाओ नेईं नेईं मी मच्छियां निं चाहिदियां जेह्ड़ी तुसें असेंगी मच्छियां दित्तियां ओह् ते खराब निकलियां ओह् मेरे मरहाजै उसी अस्पताल जाना पेआ तुसें इ'न्नी खराब क्वालिटी दी असें ई मच्छी दित्ती मतलब शामीं दा कोई होंदा मतलब ते अस तुं'दे कोला लैंदे अस होर कुतै निं जांदे तुस असें ई खराब माल दित्ता

नेईं तुसें ते अपना जेह्ड़ा तरफा तुसें आखेआ चलो गरीब बंदे गी केह् आखना ओह् जेह्ड़ी तुसें असें माल दित्ता ओह् ते शैल नेईं ना निकलेआ अजें ते इ'यां मेरे जेह्ड़ा घर आह्ला उसी बेचारा गी फूड पाइजनिंग होई गेई अगली बारी तुस ध्यान रक्खेओ ना तुं'दे कोला लैन्नी फ्ही बी तुसें गलत देई ओड़ी दिक्खो हां हून ते साढ़ा ते कम्म बधी गेआ ना ज्यादा कम्म करना पेई गेआ असेंगी तुस ध्यान रक्खेओ अगली बार हां जी हां जी